جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں جناب جی آپ جی جی میں محمد ابصار عالم پورنیہ سے لائن بازار سے بول رہا ہوں جی جی

جی جی جی جی جی یہ آپ کو کس نے بتایا یہ جی جی جی جی جی میں جی میں پھول میں پھول بیچتا ہوں اور بہت ہی اچھا کوالٹی کا پھول ہے اور پورے کٹھہ بازار میں میرا دکان ہے اور یہاں کے لوگ مجھے ہر ایک جانتے ہیں اور پھول میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا ہے ایک دم اوریجنل گلاب کا پھول ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی بھی فکر کا کوئی پریشانی نہیں ہے اور سیلنگ بھی اچھا ہے ماشاء اللہ یہ آپ خریدنا چاہتے ہیں کیا جی جی آپ جس وقت بھی چاہیں آپ کو آپ کے لیے یہاں دستیاب ہوگا جس وقت بھی چاہیں آپ کو پھول مل سکتا ہے جتنا بھی چاہیے صرف آپ کا آرڈر آنی چاہیے آپ کو پہنچ جائے گا آپ کے پاس پھر یہ کیا کرنا ہے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا جی گھر تک پہنچ جائے گا یہ ہے صرف آپ اپنا آپ اپنا پتا ایڈریس وغیرہ یہ سب بتا دیجیے گا اور کیا کہتے ہیں پیمنٹ کر دیجیے گا آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا اتنا سویدھا ہے میرے پاس سیلنگ کا اتنا اچھا سویدھا ہے کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو فوٹو کے ذریعے سے سب چیز دکھا دیا جائے گا آپ یہیں سے بکنگ کیجیے گا اور یہ آپ کا گھر تک پہنچا دیا جائے گا آپ کے پھول کو جی جی جی جی کتنا جی جی اچھا دس کلو گلاب دس کلو چنبیلی اور دس کلو جی گیندا جی جی اوکے اوکے سورج مکھی جی یہ کس لیے کس ایڈریس کس کون سا ایڈریس میں بھیجنا ہوگا سر

جی بہت بہت آپ کا شکریہ اگر پیمنٹ اگر پیمنٹ کر پیمنٹ کر دیتے تو بہت جلدی آپ کا بکنگ ہوجاتا ہاں جی یس یہ آپ کا ٹوٹل تیس ہزار ہوجائے گا کیوںکہ پھول بہت مہنگی ہے آج کل نا ٹھیک ہے اور پھر ایک جی جی

اچھا اللہ حافظ جی شکریہ جی سلام